میرے بچپن کے سب سے پیاری یادیں ہیں بچپن میں اسکول جانا اور جب چھٹی کے وقت ہمیں جلدی ہوتی تھی کہ ہم کب جلدی سے اسکول جائیں اور واپس جلدی سے چھٹی ہو لیکن اب ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ کاش ہمارا بچپن اب بھی ہوتا اور ہمیں بچ مجھے بچپن اپنا بہت یاد آتا ہے اور بچپن میں میرے جب ہم اپنی نانی کے گھر جاتے تھے تو وہاں پر ہم سب ماما کے بیٹے خالہ کے بیٹے اور ہم سب ساتھ رہتے تھے تو وہ بہت یاد آتا ہے مجھے ہم سب بچپن میں بہت کھیلا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی تھی تو ہمارے اس بچپن میں ہماری پھپھو ہمارے گھر پر آتی تھی ان کے بچے ہمارے برابر تھے تو ہم ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور یہ ہم باہر کھیلا کرتے تھے سائیکل چلاتے تھے ہم پارک میں جاتے تھے لیکن اب وہ دن کبھی واپس نہیں آئیں گے بچپن والے دن بچپن بہت اچھا ہوتا ہے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے